आसामाव गोबां हारि दं जेरै बेफोरखौ मोन्थियोबा जेनबा नोङो बाव जों दं मोन्थिजोबा आसामावहाय जेरै बर' दं राजबंसि दं गार' दं सावथाल दं बांगाल दं गोबां दं आरो आमफ्राय हारिमु जेरै जोङो बैसाग बैसागु बैसागुआव जोङो बैसाग जाहा बिदिनो न'खरफ्राव फुजा आरि बायदिसिना बाथौआव होनानै जोङो फुजा होनानै आरो बैसागुआव जों रंजायो फालियो आरो गिदिरखौ सनमान होयो बेनो मोनसे आरिमु आरोखि जेरैजोंबो लोब्बा दं जेरै आम्थिसुवा आम्थिसुवाया ओरै आसार मासनि सात तारिकआव जायो जेरै जों बेखौ फालिबोबाय आरिमुजों लोब्बा गोनां फुजा जेरै देवल देवल खालि फुजा बेफोरबो गासिबो मेरला बेफोर गासिबो हारिमुवारिबो मोनसे लोब्बा गोनां थायो आरोखि मोनसे